الحمد اللہ بہت سار وبار جو ہے بائک میں بائک کئی بائکوں کے گروپ کے ساتھ سفر تر جانا ہُوا اور دو دو آدمی مل کر بیٹھتے ہیں اور ہیلمیٹ جوتا یعنی جو چیزیں اُس کی تیاری ہوتی ہے اُس کو پہلے سے تیار کر لیتے ہیں اور شام کو ہی سات آٹھ بجے ایک وقت متعین کر لیتے ہیں کہ ہم کو اِس وقت نکلنا ہے صُبح چار بجے یا پانچ بجے اُس کے بعد تین گاڑی چار گاڑی جتنے بھی بائک ہوتے ہیں سب کو ایک جگہ کر کے آپس میں مشورہ لے لیا جاتا ہے اور لینے کے بعد سارے دوست پورے گروپ مل کے ہم لوگ کسی رُخ کی طرف نکلتے ہیں اور اُس سے بڑا اچھا لگتا ہے جانے میں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہر کوئی کو اِس طرح کرنا چاہیے